हेलौ ओइ खोना खोनादों खोनादों ओइ आं आं माबानिफ्राय फैदोंमोनहाय दिल्लीनिफ्राय फैदोंमोन आङो ओमफ्राय आं नै आं थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय लामाफ्राव माबा प्रब्लेम जादों नामा आंथ' सौफैबायमोन ना

बेखौनो मानि सौफैबायमोन नालाय बे माबायावनो दंफैयो आं बेखौनो लामाफ्राव एसे प्रब्लेमफोर माबाफोर जागोन नामा होनानै आं बेखौनो सोंहरदों आरो बासजों थांनो नागिरदों नालाय आं औ औ दे दे होनबालाय नों माबायोबालाय माथो बे माबायाव बे थाथ'बानो जाबाय आरो हो आं मानि सौफैखाबाय नालाय औ आं औ माने औ आंबो बेखौनो माने औ औ आं बेखौबो आं औ औ माने आं आं क'क्राझाराव आरो क'क्राझाराव थांनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय दा ओंखायनो उसुबिदा मोनदां लामा सामा गोजाननिफ्राय फैनाय नालाय माबा एसे उसुबिदाफोर नामा होनानै दा औ औ औ माने नोंखौ एसे सिना जाना बायदिखाय सिगांनिफ्राय एसे मिथिखानायखाय सोंहरदों आरो आङो जेबो उसुबिदा गैयाबा होनबालाय नोंनिजों थांसै दे नोंनिजों थांनो हासिगोन औ दे दे जेबो प्रब्लेम गैयाबालाय उसुबिदा नङाबा माथो माने एसे गिनाय फैदों आरो आङो एसे माबा माबि खोनादोंनालाय लामा सामाफ्राव बेखौनो एसे सोंहरदों आरो आं बासजों थांनोसै बिदिबालाय औ औ क'क्राझाराव थांगोन आं क'क्राझाराव दे होनबालाय नों रिक्स लादो आरो एसे आंबो गोजाननिफ्राय फैनाय ना ओंखायनो गिनांगोन लामा सामाफ्राव दानि बोथोरफ्राथ' थिग नङा नालाय गिथाव बाथाव एसे गावजों गावनो ओंखायनो गिनाय फैलायलाङो सिना जानाखाय आङो सोंहरदों आरो माबोरै माबोरै गोबावसैना आंबो थाहैनाया दानिल' नंला बिदि पास बोसोराव हाबबाय आरो आं थाहैनाया गोबावसै औ दे दे ओमफ्राय बे माबाफ्रालाय औ दे दे होनबालाय दे औ बेजोंनो थांनोसै आं